हमारी बचपन से ही इच्छा थी कि हम बाइक से कहीं दूर लंबे सफ़र पर घूमने जाएँ बाइक राइडिंग करें और ट्यूरिस्ट प्लेस पर जाएँ बाइक से हम कई जगह जैसे कि हो गया लद्दाख आपका लद्दाख बाइक से जाना पसंद करेंगे वहाँ पर क्योंकि वहाँ के पहाड़ी एरियाओं में हमें घूमने का मज़ा ही कुछ अलग है वहाँ पर अगर हम घूमेंगे देखेंगे तभी तो कुछ नेचर अपने प्राकृतिक को देखेंगे हमें कई जगह जैसे कि उत्तराखंड हो गया केदारनाथ हमें बाइक से जाना पसंद है मैं लद्दाख जल्द ही जाने वाला हूँ बाइक से हम अपने बाइक से जाएँगे हम लोग टूरिस्ट प्लेस घूमेंगे और बाइक राइड करेंगे और पूरे जगह को बाइक से ही देखेंगे क्योंकि हमें बाइक से चलाना जाना वहाँ पर बहुत पसंद है और इस काम के लिए हमें कोई सुझाव वगैरह नहीं दिया यह हमारे पहले से ही हम लोगों का फिक्स पता था हम लोग पहले से ही सोच कर रखा था कि मैं अगर बड़ा होऊँगा तो बाइक लूँगा तो बाइक से ही लद्दाख वगैरह घूमने केदारनाथ कई ऐसे जगह जहाँ पर हमें जाना चाहिए घूमने लायक पहाड़ी एरियाओं में माउंटेन साइड वहाँ मैं बाइक से घूमूँगा और बाइक चलाऊँगा